एह् क्रीम बिंद शैल नि ही में मुंहै लाई मेरा मूंह पूरा मूंह खराब होई गेआ एह् पता नि केह् गंद मंद पाइयै बनाई दी ही क्रीम एह् कोई ढंगै दे सामान पाइयै बनाई दी होंदी ही ते शैल मुंहै नखार आना हा पूरे मुंहै गी दाने दाने निकली गे